زبیر بھائی یہ تو بہت زیادہ ابھی فی الحال رش چل رہا ہے تو اِس كا كچھ آلٹونیٹی راستہ نہیں ہے كیا آپ آپ كسی دوسرا راستے كے بارے میں جانتے ہیں تو آپ وہ اُس راستے سے نكال لیجیے نا اگر تھوڑا لمبا بھی ہُوا تو میں كچھ ایكسٹرا پے كردوں گی كتنی دیر سے تو بس گاڑی ایک جگہ ہی كھڑی ہوئی ہے ہاں مجھے ایسا ٹریفک میں پھنس كر دقت ہے نا اور وقت پہ بھی پھر پہنچ نہیں پاؤں گی پھر میں جی تو آپ بتائیں نا كچھ اگر ہے آپ كے پاس تو دوسرے راستے سے لے لیجیے نا جو كچھ الٹرنیٹیو روٹ تو آپ كو پتا ہونا چنّا بھائی ٹیكسی توآپ چلا رہے ہیں ہینڈل تو ہاں جی اُس كا اسٹیرنگ تو آپ كے ہاتھ میں تو كچھ آلٹرنیٹیو راستہ نكالیے نا بھائی اُس اُس راستے سے لے لیجیے ہاں لمبا ہے تو كوئی بات نہیں ہے ہم كچھ ایكسٹرا دے دیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی چلیے اُدھر سے نكال لیجیے ہاں كسی طریقے سے اِس ٹریفک سے تو جان چھوٹے آ شُكریہ بھائی ہاں تا كہ مجھے وقت پہ وقت پہ بھی پہنچنا ہوگا نا شُكریہ شُكریہ چلیں اُدھر سے نكالیں